ओ गुबैयै सासे मानसिआ जेब्ला सासे बिमानिफ्राय जोनोम मोननानै उन्दैनिफ्राय गेदेर गेदेर जालाङो मोनसे समाव बियो मानि गावनो हारसिङै थांनानै थानायनि मोनसे सम फैयो दा आंबो बैसोआ जाहैबाय जाया नङा जाहैबाय थारमाने जिउआव आङो दा फोरोंगिरि हिसाबै खामानिखौ मावथ'नानै दं दा बे फोरोंगिरि हिसाबै मावनायावनो मानि आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो आं बुंनो लुबैयो जे फोरोंगिरि हिसाबै आं दा गथ'फोरजों थाफायो गथ'फोरनि गांनाय उखैनाय गथ'फोरनि साननाय हनाय गथ'फोरजों माबोरै सोलिनांगौ गथ'फोरजों माबादि आखु दिन्थानांगौ बे आंनाव दं दा बेजोंनो आङो गथ'फोरखौ नायनाय हिसाबै खामानि मावो गिदिर गोलावफ्रा जायनाखि फरायसालनि दैदेनगिरिफोर बिसोरो आंनो एसेसो ओ थांनानै थानायनि थाखाय मानि दानलि दानाव आरो ना मानि बेबादिनो रां बान्था होयो आरो दा गुबैयै बेखौ मावनायावबो आंहा थोजासे नङा दा थोजासे नङैनि बेलायावनो आङो गोबां मानि दस्रा खामानिखौबो आङो बाहागो लानांगौ जायो जायनि जाहोनाव दिनैसिम मानि खुनुरुखुम एबा जिउखां राहाखौ आङो दैदेनलांनो हागासिनो आरो उनहालागैयो आं लुबैयो जि मानि नैबे आं जाय खामानिखौ लादों बे खामानिखौ आङो आंनि थाखाय मानि ओ थोजासे नङा बादि मोनो मानो होनोब्ला बे जाहैबाय मोनसे सरखारि नङै दा सरखारि नङै होनोब्ला जों बयबो मोनथिखागौ जि मानि एसेब्लाबो ओ ओ दानाव जायनाखि रां बान्था होयो बेफोरो खम जायो दा बे बेलायावनो मानि आंनि दा सरखारि जायनाखि साक'रिफोर आं बेखौ माने बोलो होयो होयो आङो कमपिटेटिब एकजाम फोर दा दिनैसिम मानि आं होबोबायबो आरो माखासे होबोनायनि बेलायाव आंहा गोबां मानि जानाखि रोंगौथि मोनबोनांगौ बेखौ आं मोनदोंबो आरो बेफोरबादि रोंगौथिआ सासे मानसिनाव थायोब्ला उनहालागैनो इयुन जोलैसानि थाखाय गोबां मानि हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिथिगौ आरो आंबो फोथायनाय दङदि मानि सानसे नङा सानसे मानि जुदि आंनि नाजानाया आंनि खस्थ' खालामनाया बे रोखोमैनो थांबाय थायोब्ला बै समसिमाव आंबो सासे सरकारिनि साख्रिआवला आं बेखौ जाहैगोन आं बेखौ सानो दा आं बेखौनो लुबैयो जे मानि आंनि फारसेनिफ्राय आं गावखौनो गाव बुंनानै लागोन जि मानि खुनु जिउआव मानि जेननाय मोनसे खोथाखौ लानाङा खस्थ' खालामनाय थानांगोन नोंनि समनि माखासे टाइम फोरखौनो समफोरखौ नोङो बाहागो राननानै सोलानो हानांगोन आरो बेनो